ہاں ہمارے علاقے میں بہت سارے تاریخی مقامات ہے جیسے گولکنڈہ فورٹ چارمینار برلا مندر سالار زنگ میوزیم یہاں کے ہم نے دورے کیے ہیں یہاں پر بہت سارے خوبصورت چیزیں ہیں ہسٹریس ہیں ہم بچّوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جا چکے ہیں دیکھے ہیں بیٹھے کھائے پیے آئے یہ تفریح دم کے لیے ایک بہت اچّھی سی جگہیں ہیں یہاں جانے کے لیے بہت اچّھا دکھتا ہے یہاں پر جا سکتے ہیں وہاں ہم سب گئے ہیں اور بہت خوش ہوئیں اچّھا لگا ہم کو